प्रत्येक मनीस जसो वेगवेगळो आसा तशी ताची भाशा सण कपडे अशें जायतें वेगवेगळें आसता जेन्ना एखादो मनीस गांवांत जल्म घेता म्हणल्यार ताची भास आवय भास कोंकणी आसा तो कोंकणी सहज उलयतलो आनी जेन्ना तो भायर खंय शिकपाक वतलो ना जाल्यार कामाक वतलो तेन्ना ताची भास वेगळी जातली आनी जेन्ना तो गांवांतल्यान शहरांत जेन्ना वतलो तेन्ना ताची भाशा चडशी ताची आवय भास कोंकणी आसा ती ताच्या तोडांत येतली मागीर ते थंयचे लोक ताका ताजी भाशा आनी शहरांतल्या लोकांच्या भाशा मदीं लोक तुलना करपाक लागतले म्हणल्यार जेन्ना तो काम करता तेन्ना ताच्या तोंडांतल्यान ताजी आवय भास येतली आनी थोडी आवय भास जातली आनी थोडी आसा ती त्या त्या राज्यांत उलयता ती ताजी भास येतली म्हणल्यार गांवांतलो एखादो भुरगो शहरांत वतलो आनी शहरांतले भुरगे जेन्ना ताची भास आयकतले ना जाल्यार पळयतले तेन्ना ते एकमेकांच्या भाशे कडेन तुलना करपाक लागता